हैलो गाड़ीबला बाजैत छियै हमरासभकऽ सिंघेश्वर जेबाक यऽ पाँच छओ आदमी छियै तऽ लए जेबय लए जेबय तऽ कतय पैसा लेबय पाँच सए टका पाँच सए टाका तऽ बहुत भेल किछु कम नहि करबै किछु कम करिऔ न साढे चारि सए देब नहि साढे चारि सएमऽ नहि मानबै हइ साढे चारि सए टाका देब साढे चारि सए टाकामऽ सभ जाइ छै अहूँ साढे चारि सए टाकामऽ जाइऔ साढे चारि सए टाका देब ठीक छै तऽ एगारह बजे चलि आयब हमसभ नहाय सोनायकऽ तैआर रहब